बार्देस जिल्यांत लोकप्रिय खेळ म्हणटात तें क्रिकेट एक जालो फुटबॉल एक बऱ्या पैकी खेळटात फुटबॉल चडसो बार्देसांत कळंगूट शिवोले सालिगांव ह्या वाठारांत खेळटात क्रिकेट तर एनिवेज सगळ्याकूच खेळटात आमी सो ताका लागून बार्देसांत ह्यो गजाली जेन्ना जाता क्रिकेट खेळप जाता किंवां टोर्नामेंट जाता तेन्ना लोकांक ते एकठांय हाडटात आनी लोकूय ताचो आनंद घेतात